जी हाँ मैंने आप के यहाँ से कुछ समय पहले एक ऑर्डर लिया हुआ था उस ऑर्डर में मैंने आप के यहाँ से स्मार्ट वॉच मंगाया हुआ था हमारी ऑर्डर आई डी सिक्स ऐ थ्री वन टू टू सी है यह ऑर्डर मैंने कुछ दिनों पहले किया था आपके यहाँ से परन्तु अब किसी भी अन्य स्थिति होने की वजह से मैं इस आर्डर को वापस करना चाहता हूँ और यह जब मैंने वापस कर दिया है तो मैं यह भी चाहता हूँ कि आप प्लीज हमारे सभी भुगतान किए हुए धन को वापस हमारे अपने ऐप के वॉलेट में ही या हमारे अकाउंट में जल्द से जल्द भिजवाने की कोशिश करें क्योंकि हम ने आप का यह ऑर्डर का सामान कुछ चोबीस घंटे पहले ही दे चुके हैं परंतु अभी तक हमारी धन वापसी हमारे वॉलेट में नहीं हुई है जिस से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पर रहा है और हमें यह पूरा विश्वास है कि आपकी कंपनी कभी भी धोखाधड़ी नहीं करती है और हमारे धन वापसी को जल्द से जल्द हमारे वॉलेट ऐप है या फ़िर हमारे खाते में भिजवा पाएगी